हेलो

हमको पूछने का शादी है लड़की का हमको कुछ ज़ेवर उवर चाहिए ज़ेवर में झुमका सिकड़ी अंगूठी लड़का लड़की की दोनों की अंगूठी टीका और पायल बिछिया फ़िर नाक का बेसर कैसे देते हैं आप

गाड़ी से ज़्यादा हाँ सोना तो तीन ढंग का होता है तो कौन है अभी है सत्ताईस सौ

तो सब मिल जाएगा

ठीक है रख ठीक है तो हम आएँगे पच्चीस को हम आएँगे हाँ पच्चीस को हम आएँगे तो सब में हमको मिलना चाहिए